अहाँके क्षेत्रमे की प्राकृतिक संसाधन अछि जेकर उपयोग व्यवसायिक गतिविधिक लेल कएल जा सकैत छी अछि यहाँके पोखरिमे मछली पालै लए जाइ छिऐ नहावैले जाइ छिऐ कपड़ा धोवैले जाइ छिऐ आओर ढेर काम खेत खेत पटाबैले जाइ छिऐ धान मक्का ई सभ पटाबैले जाइ छिऐ यहाँके पोखरिमे नहावैले जाइ छिऐ मछली पालैले जाइ छिऐ मछली तऽ जादातर पालै छिऐ